जेब्ला आं बायजोआव ओंखारलाङो गोबाव समनि थाखाय अब्ला आंनि न'आव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ आंनि न'खरनि मानसिफोरानो गासैबो जोथोन लानानै होयो आंनि बिदा बिफा बिसोरनो आंनि बिफांफोराव फिसा फिसा बिफांफोराव दै लुनानै बिफांफोरखौ फोथांनानै लाखियो आरो गिदिर गिदिर बिफांफोराव मानखोनाय बि मानखोनाय बिफांफोर बेन्दों बेनला बेफोरखौ आंनि बिमा बिफायानो एवस्रांनानै साफा खालामनानै होयो आरो आं न'आव थानाय समावबो आंनि बिफांफोरखौ आंनो नायो आरो फिसा फिसा बिफांफोराव आंनो हासार होनानै होयो आरो जेब्ला बिफांफोरा देरो अब्ला आं बिखौ जोथोन लायो जाहाथे बिफाङा फांसे गेरेमसा बिफां जानो हायो आरो मोजां समायना फिथाइ फिथाइ बिबार होनो हायो बेफोरखौ नायनानै आङो बिफांफोरखौ जोथोन लायो आरो आं जेब्ला गोजानाव ओंखारलाङो अब्ला आंनि न'खरनिफ्रानो बेफोरनिफ्राय गासैबो जोथोन लानानै होजोबो